हेलौ आदै जोबोर गोजोननाय थाबायलै आदै एथ' हर गेजेरनि समावबो नों आंखौ जे गारिजोंनो दोनफैबाय न'सिम मोजाङै मोजां सफै होबाय लामायाव जेबो जायासै आं सानदों आं गिबायमोन बिरादनो दा मोजाङै मोजां सौफैनायनि थाखाय आं जोबोद जोबोद साबायखर बावबाय आदैखौ